हमारे और सब से नंबर वन खेलने में कपिल देव था सचिन तेंदुलकर था अब धोनी आया है तो ये सब कुछ जो खेलने के विराट कोहली था ये सब खेलने का था फ़ायदा उन लोगों का यू पी में जो है दिल्ली में जो है सुविधा मिलती थी इसी लिए वो लोग खेलते थे हम लोगों के बिहार में बच्चे भी जाते हैं खेलने के लिए पर उनको सुविधा नहीं थी इतना खेलने के हमारे बच्चे भी विकास करें बाहर निकले कुछ सुविधा दें दिए ही नहीं गया हमारे बच्चों को जो हमारे बच्चे जाएंगे खेलने के लिए इन लोगों में सब से नंबर वन में थे कपिल देव धोनी बिहार से धोनी आया धोनी खेला है तो धोनी के नाम हमारे बिहार का नाम नंबर वन में चला गया ये धोनी एक बिहार से निकल गया पहले तो ऐसा नहीं था हमारे बिहार में कोई है ही नहीं इतनी सुविधा जाएंगे हमारे बच्चे खेलने के लिए ये सब जो था क्रिकेट में बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर हो गए है कपिल देव हो गए रोहित शर्मा हो गया और ये सब सुविधा हमारे बच्चों में ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया गया जिन्हें जो हमारे बच्चे भी हमारे पास फील्ड नहीं है हमारे बच्चों को पास खेलने के लिए कोई इतना फ़ायदा नहीं दिया गया है जो हमारे बच्चे जाएंगे खेलने के लिए खेल के आएगा कोई नाम विकास करेगा हमारे बिहार का भी नाम रोशन होगा ऐसा कुछ नहीं हमारे बिहार में कुछ दिया ही नहीं किया है सुविधा जो सुविधा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बच्चे भी नहीं आगे निकलेगा हमारे बच्चे भी आगे निकालेंगे मगर हमारे बच्चों के पास इतना सुविधा है ही नहीं जो हमारे बच्चे जाएगा नहीं तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मगर हमारे बच्चे को मिलता नहीं है कोशिश का परिणाम जो है कुछ भी नहीं मिलता है हमारे बच्चों को ऐसा